आंनि मोजां मोनसिन्नाय बोथोरा जाबाय गोजां बोथोर गोजां बोथोराव आं साबसिन मोजां मोनो मानोना गोलोम बोथोरावहाय गोलोमनायखौ जोबोद बायो आरो गोलोम बोथोरावहाय जों अखा बांखा जोबोद दिस्टार्ब जायो थांलाय फैलाय हान्थिनो बेनि थाखायनो आं गोजां बोथोरखौनो साबसिन मोनो मानोना गोजां बोथोरावहाय जोङो गानफब जोम्फब थानो मोनो बेफोरबायदिनि थाखायनो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो मानोना गोजां बोथोराव अखाबो हाया थांलाय फैलायनिबो हान्थिनो थाखायबो एसेबांमानि उसुबिदा जाया बेनि थाखायनो गोजां बोथोरखौनो आं बांसिन मोजां मोनो